جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ مختلف موسموں کی بنیاد پر پودوں کے لیے آپ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں

ہم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ پیڑ پودے ہیں اور گارڈن بھی کافی بڑا ہے اور پھر ہم لوگ اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اچھے سے اچھے طریقے سے جیسے ایک چھوٹے بچے کی پرورش کی جاتی ہے ویسے ہم لوگ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں مختلف موسموں کی بنیاد پر پیڑ پودوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں جیسے سردی کا موسم ہے تو اس کو زیادہ دھوپ میں رکھنا ہے کیونکہ اس کو دھوپ کی ضرورت پڑتی ہے پھر گرمی کا موسم ہے تو اس میں مطلب زیادہ پانی دیتے ہیں زیادہ سنچائی کرتے ہیں اور پھر برسات ہے تو برسات میں پانی کم دیتے ہیں تو ان طریقے سے ان طریقے سے ہم لوگ پودوں کی حفاظت کرتے ہیں